ड्रॉइंग ठाहींदे महिल जाम आर्ट सामान जो उपयोगु थींदो आहे त मां उहे सुठी सुठी कंपनियूं जेके ब्रांडेड आहिनि उन्हनि जा ई वठणु पसंदि कंदो आहियां जीअं केमलिन आहे केमिल जा कलर्स आहिनि इन टाइप जूं कंपनियूं जेके सुठियूं आहिनि ऐं उन सां मां सुठी आर्ट ठाहींदो आहियां वठंदो आहियां पाण वटि थोरो सामान रखंदो बि आहियां जंहिं कॾहिं वरी ज़रूरत पए त मां उहो कम बि करे सघां ऐं आर्ट जो सामान स्टेशनरी एतिरी महांगी कोन्हे जेतिरो तव्हांखे उते ख़ुशी मिलंदी उहो शइ ठाहे करे या ड्रॉइंग ठाहे करे ऐं जे माण्हुनि तव्हांजी वाहवाही कई त पोइ उहो अञा सुठो लॻंदो